जोंनि न'आवलाय बारा बेमारा जायाखैमोन आरो जानायालाय मालायनावसो जालाबायदों जोंनावथ' आबादा जाखादों जोंनाव जोगोनार दं खुमब्रा दं बायदिसिना मैगं दं दा मुला मैद्रु मा मैद्रु बानायसोलाय नै आरो जोंनाव बेमारा जोसाल' जादों जोसाल' जानानै ओमफ्राय दा मालायफोरनाव जादों आरो मालायनाव गोजा गोजा जादों माइफ्रा आबादा बे आबादानो सोरनावबा सोरनावबा गाज्रि जादों दै मोनिफ्रा दै मोननायफ्रा मोजां जादों दाख्लै मुलि होनानै औ जोंना मुलि होखानांखादों मुलि होदों सारदों मुलिजोंसो बे एम्फौ जानायफोरा मोजां जादों मुलि होआबाथ' जाजोबखाबायमोनानो मुलि होदों मानसिफोरनावथ' दासिमबो गोजायैनो दं जोंनि न' खाथियावनो दं ओरै सानजाजों गोजा जानाया ओंखारनो रोंगोन ना रोङाथाय

औ लस जाखागोन लस जाखायो लस जानोसैसो बेसे ओंखारनो रोंगोन ना रोङा होनबाय थायो इस जोथोनाथ' लाखानांखाबाय जोंहा जोंहाथ' जोथोन लाखानानै मोजां जाबाय दैयाबो सिन्था गैला जाम्फैआनो बल बल हाबखायो बे मालायफोरनासो इसे कथिन आरो मालायनि जाम्फैफ्रा दैफ्रा सेलाय बेलायआवनो बिदिनो जादों बे जोंनि सानजाहानो गोजा जादों हा दरसेया गोजाखा माइयानो दासो इसे मोजां जाखोना जादियाथाय ओरैनो गोजा नुहरो आरो एम्फौआथ' एम्फौ जाखादों सिगाङावनो एम्फौ जाखानाय मुलि सारनानै मोजां जाबायमोन आरो बेनो आरो गोजा जाफिनबावदों जोंनाबो खावसे जादोंमोन माबाया रनजितआ मुलि होनानै दा हामबाय मुलि सारदों एम्फौनि मुलि मानसिफ्राबो जोथोन लागासिनो दं ओंखारबायबो ओंखारनायालाय माइयाबो ओंखारबाय ओंखारनो रोंगोन ना रोङा बै गोजा जानायफ्रासो बेनोसै